ہلو ندھی گارمینٹ جی مجھے پنک والے چوڑی دار کی ضرور ضرورت ہے تو کیا آپ کے پاس ایویلیبل ہے جی دیکھیے میں ایک بیوٹک چلاتی ہوں تو مجھے تھوڑا بلک میں چاہیے تھا تو مجھے فنگشنل بھی چاہیے اور ڈیلی بھی چاہیے کیا آپ کے پاس ہے ایکچولی یہ مجھے ہول سیل پرائس پہ چاہیے تھا تو آپ کی کیا ریکوائرمینٹ ہے ہول سیل کے لیے نہیں مجھے ہول سیل ہی چاہیے تو آپ منیمم کتنی کونٹٹی دیتے ہیں ہول سیل کے لیے تو فنگشنل اور ڈیلی دونوں ہے آپ کے پاس تو کیا آپ ایسا ارینج کر سکتے ہیں کہ مجھ کو ففٹی فنگشنل اور ففٹی ڈیلی دے سکتے ہیں کیا ہول سیل پیکیج میں تو ٹھیک ہے آپ مجھے یہ ففٹی فنگشنل اور ففٹی ڈیلی یوز کا جو ہے پنک والا چوڑی دار وہ مجھے کوریئر کر دیجیے آپ کے پاس کوریئر فیسیلٹی ہے

کونسا ہے کونسا فنگشنل یا ڈیلی اچھا اچھا تو ٹھیک ہے نہ آپ مطلب میں یہ پیمینٹ کیسے آپ کو جی پچاس نارمل چاہیے ڈیلی چاہیے اور پچاس فنگشنل چاہیے پنک والا ہی چاہیے آپ تمام کلر اس پہ ڈال دیجیے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں جی پے کردوں تو کوئی مطلب آپ کو اعتراض تو نہیں تو ٹھیک ہے میں جی پے کر دیتی ہوں اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایڈریس دے دیتی ہوں میرے بیوٹک کا تو آپ وہاں پہ ڈیلیور کر دیجیے اور اور بلنگ آپ واٹس ایپ پہ دے دیجیے مجھ کو تو میں وہ اس حساب سے آپ کو جی پے کر دیتی ہوں جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا دونوں کا ملا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جی پے کر دیتی ہوں آپ کے اکاؤنٹ پہ اوکے ٹھینک یو